दुकान पर हम जाते हैं ग्राह दुकानदार से खरीदते हैं दाल आटा यह सब्ज़ी हरी सब्ज़ी फिर यह सब नमक तेल यह सब खरीदते हैं तो उसमें हमको मिलता है उसमें अधिक भाव दाल का भाव ज़्यादा रहता है तो उसमें हम कुछ सब्ज़ी कम रेट में मिलती है तो उसको खरीद लेते हैं हमारे लिए उस दुकान में यह यह सभी इसके अलावा और भी अन्य सब्ज़ी मिलती हैं सब्ज़ी में मिलता है गाजर हो गया मूली ही हो गई शलज़म हो गया टमाटर हो गया बैंगन हो गया और यही सब दुकान पर मिलता है इसके लिए हमको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है तो इससे हम छुड़ाते हैं छोड़ कम करवाते हैं रेट और छुड़वाकर सब्ज़ी को उसमें से कुछ रेन्ज कम कराकर सब्जी लेते हैं सब्ज़ी लेकर हम फिर दुकान पर जाते हैं दुकान हमारे गाँव से सात किलोमीटर दूरी पर है बाजार दुकान वहाँ से खरीदकर लाते हैं दुकान पर सब चीज़ मिलती है कोई कोई सामान नहीं रहता है तो लौटकर वापस आना पड़ता है फिर जाते हैं तो दोबारा देखने के लिए तो कभी दुकान बन्द रहती है तो फिर हमको लौटकर वापस आना पड़ता है कई सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं हमें आ ते जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं इसमें हमारा साम साधन भी खराब हो जाता है तो फिर इसको बनवाकर जाते आत